آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے گھر با حفاظت اپنی ٹیکسی پر چھوڑا ہے رات کے وقت میری مدد کی ہے آپ کی ان خدمات کی قدر کرتی ہوں رات کے وقت گاڑی چلانا آسکیورٹی کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں آپ نے توجہ سے محتاطی کے ساتھ مجھے گھر تک پہنچایا آپ کا بہت شکریہ میں آپ کے پیشے کی مثالی تعریف کرتی ہوں